हिकु चारि ॿ हज़ार टेवीह चारि ॿारहं उणिवीह सौ छावंजाहु ॿारहं पंज ॿ हज़ार टे टीह चारि उणिवीह सौ नवानवे ॾह सत ॿ हज़ार छह